दू हजार रुपैआ मे से हम स्टोव लेलिऐ से ओहि पर कहियो खाना बनेबै से खराबे परि लागि गेलै खराब जे परि लागि गेलै ने से आब तऽ नहि अच्छा होइ छै ओ बेकार होइ छै लए कऽ दू हजार टको लागि गेलै ओहि पर खानो नहि होइ छै मटिआके तेल एक तऽ मटिआके तेल महगे रहै छै बेकारे होइ छै की करतै ओ लए कऽ स्टोव अनेरोसंँ की हेतै लए कऽ ओ बहुत खराब चीज ओ होइ छै तेलो नहि मिलै छै आ तेलो मिलै छै तऽ सए टकामे एक लीटर दै छै की करतै ओ लए कऽ नहि होइ छै अच्छा दू हजारमे कीनलहुँ आ कोनो फायदो नहि भेल हमरा आ तेलो नही मिलै छै आ ठकाइए गेलियै बेकार होइ छै तेल मिलतै तऽ कहतै चल भाय तेल मिलै छै तऽ कहुना कऽ बनबै छियै बेकार भए गेलै बहुत खराब चीज होइ छै ओ सब चीज स्टोव लेनाइयो बेकार भए गेलैए ओहने काम लोक करतै जे ऊ चीज लए लेतै स्टोव दू हजार टका पानिमे चलि गेलै की हेतै लए कऽ